हैलो लेबर होर बोला दे न अच्छा महाराज साढ़ा इत्थें ऐ ही दो कनाल जमीन साढ़ी तुसें गोड्डी करनी ही साढ़ी मक्कें दी हूं हां जी हां पैसे सनाई ओड़ो पंज दस दा ठेका यरो डन ऐ फ्ही कोई नेईं तुस आई जाएओ ठीक ऐ लेकिन कम्म जल्दी करेओ ठीक ऐ कोई गल्ल निं ठीक